हैलो हा साईं झूलेलाल तव्हां राजपाल सोनारे वारा था ॻाल्हायो हा बसि मां इयो पई चवा ख़ुशीअ जो ॾींहुं आयो आहे नंढी छोकिरीअ जो वियाऊं आहे त असांजो थोरो सोन वोन हा थोरो सोन वोन खपे पियो त मां बसि वो पुछा पई भई सोन जो रेट छा अथव छा सोन एड़ो वधी वियो आहे छा कुझु घटिजंदो हाणे न कुझु न मथे थींदो हेठि न थींदो छा अञा अच्छा पोइ मू़खे छोकिरीअ लाइ भाई खपे पई चुड़ियूं पई खपे चैन पई खपे भले ॿियों भाई हिन नयाणीअ लाइ थोरी सुठे में अंगूठी हुजेव भाई त हूअ भाई चवा हूअ खपे थोरो त ईअं कनि हा सोन ईअं नयो आयो त हुन वैरायटी भाई पंहिंजे लाइ बि सुभाणे पोइ वरी ॿियो बि पोइ ठहाराइणो आहे त ॾिसणो आहे हा हा ॿियो त बि हो ई मां अच्छा अथव न अरिड़हं कैरेट वारा बि अथव न चोवीह वारा बि पोइ एकवीह बसि उहेई असांखे थोरो उनमें बि तो खपे चोॾहं मेरे जो चोवीह कैरेट जो कुझु अरिड़हं कैरेट जो बसि उहेई डिजाइन मां चवा पई नयो हुजे उहो ॾिसी वञू त हूअ बि कुझु उहो वठूं कुझु उनमें त इनजो पोइ वठंदव कीअं उनमें पैसनि जो इकट्ठो वठंदा आहियो असी टका वठंदव पहिरियों अच्छा ठीकु आहे पोइ इहो पई चवा पोइ इहो सिधो उनमें वठंदव की त रोकड़ में वठंदव की खाते में वठंदव पूरो रोक़ वठंदव ठीकु आहे हल उहो बि थी हवा में न उहो त न पोइ वरी मां पुछी वठा त भाई उनमें छा माण्हू पोइ ठाहे रखे थो न भाई उनसां या त भाई उन मां कढाइ अचूं न तड़ी मां चयो रोक़ हुजे त पोइ रोक खणी अचूं न हा बसि उओ ई आहे भाई तव्हांखे तव्हां जीअं पुराणा आहियो हा अच्छा असी घणाई जो घणा तव्हां वठंदा आहियो घणाईअ जो पोइ घणो वठंदा आहियो तव्हां एड़नि पुराणनि भाव हिननि में त ग्राहकनि खां बि तव्हां एड़ो वठंदव छा अञा भाई घर जो सॼो सोन त तव्हांजे उन दुकानु जो ई आहे इहो तव्हांखे बि पतो आहे त कुझु त करणो हुजेव न फ़ाइदो हुजे न ठीकु आहे पोइ मां ॾिसी वेंदी यमाव पो खणी वेंदी मांव भाई ॾिसी हाली पो करे वेंदासि हा हा बाकी हिन जो ॿुधाइजो पो रोक जो हा ठीक आ जय झूलेलाल